मां बचपन खां ई पढ़ाई में शौक़ु रखंदी आहियां ऐं मुंहिंजी स्कूलिंग वारी ज़िंदगी बि ॾाढी सुठी ई बीतजी आहे ऐं नएं नएं किताबूं पढ़ण जो शौक़ु हुयो उन में कुझु कुझु इंट्रेस्टिंग किताबूं बि हुयूं ऐं तॾहिं मैथ्स साइंस हर विषय जी किताबूं पर जीअं जीअं असां वॾा थियासीं त असांजी कुझु नईं नईं किताबुनि में नएं नएं विषयनि में इंट्रेस्ट वधंदो वियो तंहिंमें अॻिते हली करे जेको मुंहिंजो विषय हुयो समाज शास्त्र त मां उन में समाजिक विज्ञान जी किताब पढ़ी हुई ऐं जंहिंमें असांजे समाज जे बारे में ॾाढो कुझु चयो वियो हुयो ॾाढो कुझु सेखारियो हुयाऊं उन में ॾाढा नवां नवां चैलेंजिस हुया की असां खे समाज में कीअं रहणो आहे कंहिंसां गॾु रहणो आहे ऐं असां खे छा करिणो आहे जेके असां आमतौर ते हर इंसान पंहिंजी ज़िंदगी में ॾाढो ई सोचे सम्झे करे ऐं ऐ धीरे धीरे अॻिते वधंदा आहियूं लेकिन उहा बि हिकु चैलेंज वारी ई ज़िंदगी आहे उनहीअ बतौर असां खे साम्हूं वारे सां कीअं ॻाल्हाइणो आहे कंहिंसां कीअं रहणो आहे किथे वञिणो आहे कॾहिं अचिणो आहे किथे वञिणो आहे कॾहिं अचिणो आहे इहो सभु असांखे ॾिसिणो पवंदो हुयो पंहिंजी उथणी विहणी केरु वॾो आहे केरु नंढो आहे सभु असांजे लाइ त हिकु चैलेंज ई हूंदा आहिनि ऐं इहो चैलेंज असां स्वीकारु कंदा आहियूं अगरि असां इन्हनि चैलेंजनि खे पार करे वरितो त असांजी ज़िंदगी ॾाढी ई सुठी ऐं बेहतरु हूंदी आहे असां समाज में पंहिंजी उथणी विहणी पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदा आहियूं असां खे कंहिंसां कीअं विहणो आहे उथणो आहे ऐं कॾहिं उथणो विहणो आहे किथे अचिणो आहे कॾहिं ग़मी आहे कॾहिं ख़ुशी हीउ सभु माहौल ॾिसिणा पवंदा आहिनि पर जेकी असां पढ़ाई कई आहे शिक्षा कई आहे उन्हीअ में असां खे केवल समाज ई न बल्कि असांखे पूरो श पंहिंजो शहरु ॿाहिरि विदेश इन सभिनि जे बारे में जानकारी मिलंदियूं आहिनि ऐं असां उन्हनि खे ॾिसी पढ़ी करे सभु नवां नवां तरीक़ा तौरु तरीक़ा उथण जा विहण जा सभु सिखंदा आहियूं ऐं असांखे केॾीमहिल किथे वञिणो आहे अचिणो आहे असां इहो सभु कंदा आहियूं पर असांजो समाज असां हिं हिंदुनि जे समाज में रहंदा आहियूं जिते असां सिंधियुनि जो बि ॾाढो वॾो मुक़ामु आहे ऐं असां पंहिंजे सिंधी समाज में असां इन सभु शयुनि खे ॾाढो महत्व ॾींदा आहियूं पंहिंजे उथण विहण खे ॻाल्हाइण ॿोलाइण खे पंहिंजी ॿोलीअ खे सभिनि खे ई असां ॾाढो महत्व ॾींदा आहियूं ऐं असां हिकु समाज में हिकु थी हिकु जुट थी हलंदा आहियूं असांजे लाइ इहो ई ॾाढो वॾो चैलेंज आहे की असां हिन खे कीअं स्वीकारु था कयूं असां कीअं अॻिते था वधूं ऐं असां खे अॻिते छा करिणो आहे पंहिंजे नंढनि खे कीअं वधाइणो आहे पंहिंजे वॾनि खां छा सिखिणो आहे हे सभु असां पंहिंजे हिन समाज में सिखिणो सिखियो आहे ऐं ॾाढे सुठे सां असां पंहिंजे सामाजिक तौर ते हलंदा आहियूं